राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था खे कुझु ठाहिण लाइ सरकार अनेक प्रयास कंदी आहे उन प्रयास में कल्ह खां आहे सैमिनार सरकार जॻहि जॻहि ते सैमिनार लॻाए करे ॿारनि खे इहो ॿुधाईंदी आहे त छा कोर्स करे असां पंहिंजे करियर ते अॻे वधी सघूं था ॿारनि खे इहो ॿुधाईंदी आहे त असांजे रुचि कंहिं में आहे कंहिं कोर्स करे असां पंहिंजे जीवन में अॻे खां अॻे वधी था सघूं सैमिनार में इहो बि ॿुधायो वेंदो आहे त ॿारनि खे पंहिंजे भविष्य में छा करिणो आहे कीअं पंहिंजे जीवन में व क़ामयाबी हासिल कयूं जेके असां पंहिंजे जीवन में सोची बि क़ामयाबी हासिल करण जो रास्तो ॿुधाईंदी आहे कीअं पढ़ाई करे ऊच खां ऊच पोस्ट हासिलु कयूं